हां भाई आमची ऑर्डर आशिल्ली हय एक फ्रायड रायस आनी एक गोबी मन्चुरियन खूब वेळ जालो ऑलमोस्ट आतां देड वर जावन गेलें अर्द वरा भितर डिलिवरी जातली अशें सांगताले पूण आजून डिलिवरी कांयच जावं ना म्हूण कॉल केलो तुमकां आमी रिपिटेडली कॉल करतालीं खंय पावल्या काय म्हणून पूण कांयच तुमचो रिस्पॉन्स नासलो आनी तुमच्या सायटीचेरूय म्हणजे पोर्टलाचेरूय दाखयता की तुमी आसा थंयच आसा म्हुणून म्हणजे रॅस्ट्रॉण्टाचोच लँडमार्क दाखयता आजुनूय सो आतां ऑलमोस्ट पावण वर जालें एक वर जालें आनी आतां ऑलमो देड वर जायत आयलां पूण ऑडर आजून पावूंक ना म्हूण परत कॉन्स्टंटलीं आमी कॉल करी आमकां जस्ट एक सांगूंक शकता तुमी पंदरा वीस मिण्टां भितर पावतले जाल्यार नाजाल्यार आमी ऑर्डर कॅन्सल करपाक सो चिंततात